मेरे द्वारा जल महल की फोटो ली गई थी जिस फोटोग्राफ में मैंने राजस्थान की पोशाक पहनी हुई थी और उसके पीछे का जल महल का दृश्य बहुत खूबसूरत लग रहा था